ई जे हम कुरती लेलहुँ यऽ हमरा बड्ड नीक लागल हमरा ई हम मनसंँ पहिनै छिऐ हमरा बहुत पसन्द यऽ